ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन है या नहीं यह तो मुझे पता नहीं लेकिन सुना है मंगल ग्रह पर जीवन है और अभी इसरो ने भी चाँद पर भी जीवन बताया है अभी ये पता नी वहाँ हम कभी रह पाएंगे या नही रह पाएंगे वहाँ पे कभी जीवन किसी का होगा नही होगा हम इंसान वहां पर जाकर रहेंगे नही रहेंगे यह मुझे पता नहीं लेकिन अन्य ग्रहों पर जीवन है ये अभी तक सिर्फ इसरो ने साबित किया है वो भी चाँद पर इसके इलावा मंगल का भी सुना है लेकिन वहां जीवन है या नहीं है यह मुझे पता नही अब आप ही बताइए धरती के होते हुए हम दूसरे ग्रहों के बारे में क्यों सहे सोचें क्योंकि धरती पर हमारा जीवन चल रहा है अगर तो अन्य ग्रहों पर जीवन होगा तो हम लोग ज़रूर वहां पहुंचेंगे और अपना जीवन वहां पर भी यापन करेंगे और अपनी पहचान बनाएँगे